मछली पकड़ने के समय कई त कई तरीकों का उपचार हम लोग करते हैं जैसे हाथ में गलोब्स लगा लेते हैं बंसी से भी पकड़ते हैं और जाल से तैयार भाला ग्राँस सोहत कई प्रकार से हम लोग बन मछली पकड़ते हैं मछली पकड़ने का आसान तरीका है और मछली पकड़ने में बहुत परेशानी भी होता है और मछली प्लास्टिक गलोब्स लगा कर हम लोग मछली पकड़ते हैं जैसे जो कि पिछले नहीं जंगली मछ पक पकड़ने में फिसलता है और वह फिसले नहीं और मछली पकड़ने का कई तरीका है मछली पकड़ने सबसे पहले बंसी से हम लोग पकड़ते हैं उनका चारा का व्यवस्था करते हैं जैसे आटा का बोर सानते हैं और फिर बंसी में लगाते हैं उसके बाद बंसी गिराते हैं जब खाता है उसके बाद हम लोग खींचते हैं और उससे मछली पकड़ते हैं और नहीं तो जाल से जाल घूमा के भी पकड़ते हैं पोखर में फिर उसमें जाल फिर तार लगा कर भी पकड़ते हैं फिर भाला से भी मारते हैं या सोहत से भी पकड़ते हैं और मछली पकड़ने का कई तरीका है और मछली पकड़ने में कई तरीका से हम लोग पकड़ सकते हैं मछली पकड़ना बहुत कठिन काम है और हम पोखर या समुद्र में कई समय बर्बाद करते हैं चार से पाँच घंटा कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं या पकड़ते हैं घुस के हाथ से पकड़ते हैं और मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ना बहुत कठिन समय से पकड़ा जाता है